हाँ आजकल जो हमलोग मार्केट से तेल लाते हैं उसमें अनेक प्रकार का केमिकल मिला रहता है उसमें से हमारे बाल झड़ जाते हैं बाल पकने लगते हैं सिर दुखने लगता है उस बा उस तेल से ही हमें नुकसान पहुँचता है ता है उस तेल लगाने से भी भी बीमारी होती है बाल बाल में भी अनेक प्रकार की रूसी रूसी जैसी और अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं बाल वह तेल तेल में ही केमिकल जैसी चीज़ें मिलाई रहती हैं ती हैं किसी बच्चे को ही लगाने से ही सिर दुखने लगता है लगता है और वह बच्चा अच्छा जैसे इधर उधर सा दिखने लगता है कम दिखाई देने लगता है बाल तेल हमारे सिर में वह तेल लगाने से ही हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार की की बीमारियाँ होने लगती हैं बाज़ार का तेल जो है वह शुद्ध नहीं होता है अगर हम लोग घर पर ही तेल सरसों का तेल लगाएँ तो वह हमारे बाल को ही फ़ायदा करता है ता है हम अपने ब मार्केट से लाए लाया हुआ तेल हमें नुकसानदेह पहुँचाता है ता है मार्केट का तेल हम लोग लगाने से ही बाल झड़ जाते हैं बहुत लोग गन्जे हो जाते हैं ते हैं बाल और बाल लम्बे नहीं होते हैं ते हैं बाल सिल्की नहीं होते हैं ते हैं बाल कहीं ऐसा लग जाता है कि बाल हमलोग धोए ही नहीं हैं नहीं बाल में कोई जैसे चमक नहीं हो जाती है हो सकती है इसीलिए हमलोग मार्केट का तेल कम यूज़ करते हैं अपने घर का का राई का तेल शुद्ध होता है हमलोग वही तेल लगाना ज़्यादा पसन्द करते हैं ते हैं हमारे भारत ऐसा मार्केट का तेल लाया हुआ ज़्यादा हमलोग यूज़ नहीं करते कर पाते हैं क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की दवाएँ अनेक प्रकार का केमिकल कल मिला रहता है